समुद्रमे समुद्रमे पकड़बासँ लअ कऽ बाजारमे बेचबा तक माछ मारबाक प्रक्रिया ई जे प्रश्न अछि तऽ समुद्र तऽ हम नहि जाकऽ देखलहुँ हेँ जे केना की पकड़य छै लेकिन माछ पकड़बाके मुख्य रूपसँ इएह छैक जे जाल एक टा नाव परमे से जाल रखय छै आओर ओइ जालके जे छै से ओ समुद्रके लहरिके प्रतिकूल वातावरण रहितो आओर ओ जा जाके ओ जाल फेकय छै ओओर फँसबयवला विभिन्न तरहके यन्त्र रखय छै आओर ओइ यन्त्रके माध्यमसँ माछके पकड़ल जाइ छै आओर पकड़िके फेर ओकरा जे छै से जालमे फँसाके फेर ओ नाव परमे बाहर अबय छै समुद्रके किनारामे आओर ओकरा जे छै से बर्फसँ से बर्फसँ भरल जे छै से कोनो बरतन आओर ओइमे ओ माछके दऽ कऽ सुरक्षित से ओ देश विदेश पठायल जाइ छै इएह प्रक्रिया छै आओर हमरा सबके मिथिलामे जे छै से माछ आओर मखानके जे छै से बहुत ई अनुपम स्थान छै ओ माछोके अइ ठामसँ के लेल पग पग परमे जे छै से पोखरि सबके छै व्यवस्था छै आओर ओइ ओइ लऽके से ए एतऽ खेनहारोके कमी नहि छै माछ बड्ड खाइ छथि तऽ तै दुआरे समुद्रसँ लअ कऽ आओर अइ ठाम तक माछक बाजार बहुत विशाल छै सब ओकरा चाहैत छै आओर ओकर बहुत विशाल मिथिलामे छैक बाजार